हेल' नोंथांनि अला एजेनसिआव बड'लेण्ड इउनिभारसिति सिम थांनो थाखाय आं गंसे कार बुक खालामदोंमोन नाथाय नोंथांनि एजेन्सिनिफ्राय एजेन्सिनि कारआ गोबांयैनो लेथ जाबाय आंहा बिसिम सहैनो थाखाय गोबां सम गैयामोन बा मिनिटनि गेजेरावनो सफैनो गोनांमोन नाथाय दासिमाव जिबा मिनिट जाबाय बेखायनो आं नोंथानि अला एजेन्सिनिफ्राय आं गारिखौ लानो हानाय नंला मानोना आंहा समनि आंखाल थि होखानाय समाव सफैयैनि थाखाय आं नोंथानि अला एजेन्सिनिफ्राय बुक खालामनाय कारखौ आं केन्सेल खालामनाय जाबाय